सगळ्यांत पयलीं हांव उदकाची बिलाची जी वेबसायट आसा बील भरपाची तेचेर क्लीक करतले आनी मागीर हांव एक तर बिलींग नाल्यार अकावंट सेक्शन जें आसता तेजेर क्लीक करतलें आनी म्हाजो जो अकावंट नंबर आसता तो एंटर करतलें आनी मागीर तें एन्टर केलें म्हणटरी थंय मागीर तें सगळें येतलें की लायक कितें डिटेल्स आसता म्हाज्या बिलाचे डिटेल आसा तेचेर मागीर माण उठत पयशे भरपाचो डिव केन्ना आसा पेमेंटाची डेडलायन कित कितले मेरेन आसा ते सगळे मागीर तेचेर येतले